हैलो नमस्ते मैडम हैलो नमस्ते मैडम में गौरमेंट डिग्री कॉलेज़ बिलावर दी स्टूडेंट बोला निं आं में सैकेंड सेमेस्टर दी स्टूडेंट आं ते में एह् जानना चाह्न्नी आं कि साढ़े कॉलेज़ बिच केह्ड़ी केह्ड़ी एक्टीविटी कराई जंदी ऐ केह् आं जी अच्छा एक्चुअली मैडम में बैडमिंटन प्लेयर रेही चुकी दी होर में बैडमिंटन च मेरा काफी शौक ऐ ते बैडमिंटन कोई अगर कम्पीटिशन जां प्रतियोगिता बगैरा होंदे न में स्टेट लेवल दे बी खेले दे न आं जी हां जी मैडम ठीक ऐ ओके मैडम थैंक यू